ہلو ہاں جی آپ سویٹ مارٹ سے بول رہے ہیں اچھا آپ مجھے میرے گھر میں شادی ہے تو مجھے کچھ مٹھائیاں چاہیے تھیں آپ کی شاپ سے تو مجھے گلاب جامن چاہئیں دس کلو اور دس کلو رس ملائی چاہیے اور پندرہ کلو کاجو کتلی چاہیے آپ مجھے اس کے ریٹ بتائیں گے

ہاں اچھا تو رس ملائی تو پر پیس کے حساب سے لگائی ہوگی نا آپ نے اور گلاب جامن کلو کے حساب سے درجن یا پی اچھا ٹھیک ہے تو یہ گلاب جامن تو آپ بہت مہنگا لگا رہے ہو اچھا تو کتنا کم کرو گے صحیح ریٹ لگاؤ نہیں سات سو ٹھیک ہے ہاں اور یہ مجھے چاہیے نیکسٹ منڈے کو تو آپ کیسے ڈلیوری کریں گے میرے کو مطلب ایسے کہ اس کا گلاب جامن کا شیرہ نہ گرے اور پیکنگ جو ہے وہ واٹر پروف ہو

اچھا ہاں اور مجھے فریش ہی چاہیے مجھے پرانا نہیں چاہیے مال منڈے شام تک پریپئر ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے اور پھر آپ نا مجھے جو ہے وہ منڈے تک آپ ڈلیور کر دینا شام تک ٹھیک ہے ہاں میرا ایڈریس ہے فورٹی ٹو اسٹریٹ نمبر سعد نگر پارٹ ٹو ٹھیک ہے تو آپ ٹھیک ہے آ جائے گا ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گی اوکے تھینک یو جی شکریہ